ہیلو جی حاجی فش کارنر سے بات ہو رہی ہے جی آپ کا نمبر میں نے اپنی فرینڈ سے لیا ہے کہ ان کے یہاں سے آپ آپ کے یہاں مچھلی انہیں کے یہاں ان کے یہاں جاتی ہے بہت اچھی کوالٹی سنی ہے میں نے بہت تعریف کرتی ہیں وہ تو آپ کے یہاں مجھے سرمئی کنگ فش مچھلی مل جائے گی مجھے آپ دونوں کے ریٹ بتا دیجیے آپ پہلے اچھا دیکھیے ابھی تو مجھے فی الحال ایک کلو چاہیے کیونکہ میں ابھی ٹرائل کر رہی ہوں آپ کی مچھلی کا اور میرے پندرہ دن بعد میرے گھر میں ایک بڑا فنکشن ہونا ہے اس کے اس کے لیے مجھے تھوڑا کوئی ڈیڑھ سو کلو مچھلی چاہیے ہوگی تو اس کے میں آپ کی مچھلی ابھی ایک کلو کونٹٹی میں لوں گی چیک کروں گی کہ کیسی وہ کوالٹی ہے ویسے یہ مچھلی آتی کہاں سے منگاتے ہیں آپ لوگ یہ مچھلی اچھا اگر میں زیادہ کونٹٹی میں لوں گی تو مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا پیسے کم ہو جائیں گے میرے پھر اچھا اور وہ جو ڈلیوری کتنے دن تک میں مل جائے گی یہ پندرہ پندرہ دن بعد جو میرا فنکشن ہے اس کے لیے چلیے تو اچھی بات ہے بس یہ ہے کہ میں ہمارے جو سب گیسٹ ہوں گے انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اس لیے آپ سے آپ کو میں نے وہ کرا ہے کہ آپ کے یہاں سے مچھلی لوں ٹھیک ہے پھر میں ایک دو دن میں آپ کے یہاں آتی ہوں لینے شکریہ